हां नमस्कार हय नमस्कार हय सांगा सांगात होय हांव हांगा पळयतालो खंयच्या देवस्थानचो कोणूय पुजारी बिजारी असो मेळत कांय म्हुणून म्हाका कित्याक कांय म्हळ्यार हांव ते दुसच्यान पेडणेच्यान आयलां म्हाका हांगा काणकोणची सगळीं देवळां ती पळोवपा जाय आसली म्हळ्यार मुख्य हांगा खंयची खंयची देवळां आसात काणकोण

हय हय

हां हां हय आनी तांकां अशें कितें वार बीन आसात म्हळ्यार अमकें दिसाक अमकें पळोवपाचें ते बी अशें देवळां भेटेक बी

हय हय आनी हांवें आयकल्लें हांगा काणकोणा बी तें बेताळां देवूळ आसा थंय गड्या जात्रा जाता ती

हय हय हय हय

आं हा हां हय हय आं म्हळ्यार बरें पळोव हय केन्ना जाता ती हय मार्च म्हयन्याक ओके हय हय

हय ओके ओके ओके मागीर हय फाल्गुनाक हय

आं म्हळ्यार काणकोणाकूत म्हळ्यार काणकोण सामकें उत्सवाचें यें जालें तें काणकोणाक पयलीं सावन जाता आसतलें हय

बरें खंयचे म्हयन्याक आमी हय खंयचे म्हयन्याक भेट घेवप योग्य जातलें बरें बरें हय हय मुद्दम येता हय बरें पात्रांव हां बरें नमस्कार बरें